وعلیکم السلام جی

ہاں مال چلیے

مل جائے گی دو ٹھیک ہے مل جائے گی آ جائیے پھر میں تو جو ہے آٹھ بجے آ جاتا ہوں پھر شام کو چھ بجے آتا ہوں